हलो पेन कार्ड ऑफ़िस हा हरि ओम मां ठाकुरी ॻाल्हाए रही आहियां मां ऑनलाइन पंहिंजे पेनकार्ड जे लाइ हिकिड़ो एप्लीकेशन अप्लाई कयो हो पर बाई चांस मूंखे ख़बरु पई की मुंहिंजे आधार कार्ड में कुझु ग़ल्तियूं आहिनि आधार कार्ड में मुंहिंजी नाले जी मिस्टेक आहे प्लस डेट ऑफ़ बर्थ में ऐं एड्रेस में बि थोरियूं मिस्टेक्स आहिनि त मां उन खे ठीकु कराईंदसि त उन में थोरो टाइम लॻंदो त जेको मां हींअर ऑनलाइन अप्लाई कयो आहे आधा पेन कार्ड जे लाइ उन प्रोसेस खे तव्हां रोके सघंदव उन जे लाइ मूंखे छा करिणो पवंदो किथे एप्लीकेशन ॾियणी पवंदी त तव्हां मूंखे थोरो इन में सलाह ॾियो त मां तंहिंखां पोइ पंहिंजो आधार कार्ड ठीकु कराए वापसि आधार कार्ड इन में लॻाए करे पोइ पेन कार्ड ठाराहींदसि